हमारे राजस्थान में ऐसी बहुत सी पूजायें की जाती हैं जिसका विशेष ध्यान रखा जाता है जैसे गणगौर की पूजा है और तीज तीज का त्यौहार है ये विशेष करके कुंवारी कन्यायें भी करती है ओर शादीशुदा औरतें भी करती हैं कुंवारी कन्यायें अच्छे घर वर के लिए करती है और शादीशुदा औरतें अच्छे पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है विशेष पूजा की जाती है और कहानी सुनी जाती है और रात को रात को पूजा होती है विशेष पूजा होती है सब तैयार होते हैं गीत गाते हैं कथायें की जाती है और फिर रात को चाँद देखने के बाद व्रत खोला जाता है ऐसी मान्यता है कि इस पूजा करने से सबकी इच्छा पूरी होती है पति की लम्बी उम्र होती है और कुंवारी कन्या को अच्छा घर वर मिलता है